आंनि रोजाबनो साबसिन मोजां मोननाय माखासे मेथाइफोरा गोबां दङ बेफोरनि गेजेराव आङो मोननै मोनथामनि बांसिन माखासेखौ आं बुंनो सानबाय आरो बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंलांनो आखाइआव लाबाय साबसिन रोजाबनो मोनाय आंनि मेथाइनि मुङानो जाहैबाय बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै आरो नेथ' जारां सान दान्दिसे बे मेथाइफोरखौ आं मानि थाखाय मोजां मोनो आङो बुंलांगोन आरो मेथाइफोरखौ आङो बुंग्रोगोन बै गेजेराव जिरायनाय हरै सेरना मिनिनाय मेगन ज'रा नोंनि बेफोरखौ आं मोजां मोनो आरो भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि बेखौ आं मोजां मोनो आलायारन बेखौ आं मोजां मोनो आरो गोबां आंनि मोजां मोननाय मेथायफोर दङ बेफोरनि गेजेराव आं बेफोरखौ बुंग्रोनो सानबाय बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै बेयाव आं मानि थाखाय बे मेथायखौ मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला बे मेथाया दोंसे बर' हारिनि गोग्लैसोना थानाय एबा नाख्रेबजानाय गोग्लैसोना थानाय बिनि गोथौ ओंथि हाबनानै दङ बर'आदि गुबुन हारिनि आखायाव एबा गुबुन हारिनि सिङाव गादब जानानै दङ बिनि गोथौ बिदि माखासे थाखुमानाय ओंथिफोरा बे मेथाइनि गेजेरजों रोखा रोखायै बेरखांदों बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै होननाय बिदा गेदेर फुंखा बसुमतारिनि बे मेथाया बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो आं रोजाबनोबो मोजां मोनो आरो नेथ' जारां सान दान्दिसे हाबथ'नो नाङा थाथ'बाव दसेबाव बे मेथायखौ आं मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारिया गोबां मावलांनांगौ आयदाफोर बियाबफोर दंबावो दंबावो आरो स्टुडेन्ट समनि फरायनांगौ मावलांनांगौ बे समनि आरो बैसोनि बे मावनांगौ बिबान बे नेथ' जारां सान दान्दिसे मेथायनि गेजेरजों बेयाव गोबां बर'नि मावलांनांगौ खामानिफ्रा जे सानसेनि समाव जेरै फुङाव साना ओंखारो आरो सोनाबाव बेलासिब्ला हाबो बे सानसेनि गेजेराव जों दि सम थानायाव माबायदि बर' हारिनि आरो गावनि माबायदि मोजां खामानिखौ मावलांनांगौ बे मेथायाव बेनि ओंथिया जोबोर मोजाङै बेरखांदों आरो माखासे आङो रमान्टिक मेथाय आङो मोजां मोनो बै गेजेराव जिरायनाय हरै सेरना बे मेथाया रमान्टिक मेथाय बेखौ आं मोजां मोनो मानो होननानै बुंब्ला बेयाव सेंग्रा सिख्लानि जंखायलायनाय एदावलायनाय बे गोथौ बिदै मोजां मोनलायनायनि बे रावा बेयाव बेरखांनानै दङ आरो मिनिनाय मेगन ज'रा नोंनि मेगनजों मेगन नायनानै मिनिनाय मोनसे मेगन ज'रा सेंग्रा सिख्लानि मेगनजों मेगन बोरैब्ला नांनाय बिनि ओंथिया बे मिनिनाय मेगन ज'रानि मेथायावहाय मिनिङा ओंखारदों आरो भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि बे मेथायखौ आं जोबोर मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बे मेथायाव भुटान रायजोनि नारें खमलाजों जोंनि बर' आइजोफोरनि महर मुस्रिखौबो दिनै बेरखांनायखौ नुनो मोनो बिनि थाखाय आं बि मेथायखौ बिराद मोजां मोनो आरो आलायारन आलायारन बे मेथायखौ आं मोजां मोनो मानो होनब्ला बर' हारिनि गोदो गोदायनि मोनसे गोजाम मेथाय आं बेखौ सानो आरो बर'नि माखासे रायजो जाबोनाय माखासे आलायारन बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे थुनफावथायनि सिनायथि बेखौ आं सानो बिनि थाखाय आं बेखौ मोजां मोनो बिफोरनि नङा आंनि मोजां मोननाय मेथाया गोबां दंबावोमोन बेफोरखौ बेफोरनि गेजेराव आं माखासेखौ बुंबाय बेनो आंनि मोजां मोननाय मेथायफोरा